जयपुर ज़िला के जो कलेक्टर हैं हमारे वो हैं प्रकाश राज पुरोहित इन्होने जयपुर ज़िले के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं जैसे कि युवाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं युवाओं को बेरोज़गारी से निकाला है और उनको नौकरी दिलवाई है नगर निगम में भी साफ सफाई का काफी ध्यान रखते हुए वहाँ की भी सुविधाओं को बढ़ाया है महंगाई को देखते हुए महंगाई रोज़गार के लिए भी इन्होने काफी सारी चीज़ें की हैं जिससे कि हमारे जयपुर ज़िले में जितनी भी सेवाएँ हैं जो की अभी तक नहीं थी उनका इन्होंने समाधान किया है उसमें काफी सारी चीज़ों में बदलाव किये हैं जिससे कि हमारा जयपुर भी आगे बढ़ सके और जयपुर की अथॉरिटी में कोई दिक्कत न आये इसमें काफी सारी चीज़ों में इन्होने बदलाव करते हुए अब जो हैं काफी सारी चीज़ें सुधर चुकी हैं पहले के मुकाबले युवा पीढ़ी में बेरोज़गारी में नगर निगम में काफी जगहों पर इन्होने काम किया है